मुंहिंजो सुझाव हे आहे कि गर्मी जे टाइम ते दौड़ण माल या टहिलण जे लाइ सुबुह सुबु्ह अगरि माण्हू चईं पंजे बजे टहिलणु वञे त इलाही सुठो थींदो आहे और ठंड जे टाइम ते सियारनि में माण्हू कंहिं महिल बि टहिले त उन सां बि शरीर फ़िट रहंदो आहे और बारिश जे मौसम में अगरि माण्हू पंहिंजे घर में एक्सरसाइज़ करे करे या योगा करे करे पंहिंजे शरीर खे फ़िट रहे त माण्हू टिन्हिनि मौसम गर्मी ठंडक और बरसाति में पंहिंजे शरीर खे एक्सरसाइज़ करे या टहली करे फ़िट करे थो सघे